हेलो हेलो भैया

भैया मेरा एक कम्प्यूटर है एच पी का लैपटॉप है सॉरी तो उस उसके उसमें ना इस्क्रीन जो है बहुत ही मतलब बीच बीच में चलाते चलाते ऑफ हो जाती है तो उसमें क्या समस्या आ रही हैं मतलब उस उसको क़रीबन हम लोग पाँच से छः मिनट अगर यूज़ कर लेते हैं तो वो चलते चलते ही उसका इस्क्रीन ऑफ हो जाता है जी तो इसी नहीं भैया वो ऐ ऐसा है कि मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है कभी खोल कर देखा नहीं है और लगता है कि कुछ बिगड़ ना जाए इस लिए प्रयास नहीं किया लेकिन ये है कि इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अभी लिया है इसको जैसे चलता है इसकी तो पर ये है कि चलते चलते जो ये रु बंद हो जाता है जो इस्क्रीन है इसकी वो काली पड़ जाती है तो उसमें एसा क्या हो रहा है जो ऐसी समस्या आ रही है ना ही हम ने उसको बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ किया है और ना ही उसको कभी मतलब ऐसा बिगड़ा है ना पानी लगा ना कुछ कोई समस्या नहीं है पर अब जी अच्छा तो अगर हमें आना जैसे अगर आप ऐड्रेस बता दीजिए जैसे हमें उचित लगेगा तो हम वहाँ अगर आ सकें अच्छा जी उसके अलग और अगर आप जैसे घर पर हम बुलाते हैं आपके जो वर्कर हैं उन्हें तो आप उसका भी चार्ज एक्सट्रा लेंगे तो उसका क्या चार्ज है उसका क्या जी कोलार में के पास है आपकी शॉप

हाँ अगर एक बार खुल जाए तो कुछ उसमें और परेशानियाँ ना आ जाए वही सोच रही थी कि कुछ अगर जी धन्यवाद भैया तो मैं आपको फिर से कॉन्टैक्ट करती हूँ अगर मैं आपको बता दूँगी जब मैं आपकी शॉप पर जी जी धन्यवाद